पंज इन्ट्रनैशनल सीटीस जेह्ड़ियां नै में पंज अलग अलग कंट्रीस दी जेह्ड़े कैपिटल्स नै उं'दा नांऽ लैना चांह्दा जि'यां रशिया दी आई मास्को फ्ही अमैरिका जेह्ड़ी ऐ बाशिंगटन आई गेआ फिर अस्ट्रेलिया दी कैनरा चाईना दी बिजिंग ते अफ्गानिस्तान दी काबुल